तव्हां असांखे सिंधी रोटीअ जे बारे में ॿुधायो सिंधियुनि में ॾाढनि प्रकारनि जूं सुठियूं सुठियूं रोटियूं हूंदियूं आहिनि जीअं दाल चांवर कढ़ी चांवर दालि पकवान पुलाव आलू ढोढो औरि असां हुन खे सुठे सां खाईंदा आहियूं ऐं ॾाढे प्रकारनि जा सिंधियुनि में संडे जो असां इहे सभु पकवान ठाहींदा आहियूं असांखे इहे सभु पकवान ठाहिण में मज़ो ईंदो आहे ऐं असां खाईंदा बि खाईंदा बि आहियूं त सुठे व्यंजनन सां असां खाईंदा बि इ आहियूं ॾाढनि प्रकारनि मां सिंधियुनि जी जीअं दालि पकवान थी वियो ॾही बड़ो थी यो कढ़ी चांवर थी विया दाल चांवर थी विया